फालांगिनि सोमोन्दै जेनेबा जोंहा गामियारियाव थांना थानानै जोङो गोबां माने थांनानै थानायनि बेलायाव जों मानसिफोरजों मोजाङै मोजां बेबहार खालामनानै जोङो दखान फालांगि खालामनोब्ला जोङो सेन्टार नांगौ जायो सेन्टाराव न' लुनानै बायदिसिना माल बुस्थु बायनानै गासैबो जगार फाथिखौ लानानै जोङो बे थागिबि जोंनि आसाम हादराव जों गोबाङानो आयदा बायदाखौ जों खायदा मोनैलाय जों दासिमबो गोदोना थानायाव जाय एसे रोंगौ बिफोरो फालांगिखौ खालामनोब्ला न'आव माल बुस्थु बायनानै बिफोरबादिनो बबेया बांसिन मोजांसिन लाब जायो मानसिनो गोनां गोनां गोनां बुस्थुफोरखौ जोङो बायनानै माने मानसिफोरनो जाहाथे हेफाजाब होनो हानाय इफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो माने जों सोलिनो हानाय जेरै न' बानायनायाव जोङो माने न'नि हार्डवेर दखान खुलियोब्ला थिं नांगौ गाजोल नांगौ बायदि रोखोम बल्ट लहा गुना अनेखथा नांगौखौ जोङो न' लुनानै जोङो माने दखानखौ बसायनानै जोङो नांगौ बायदि मालफोरखौ बायनानै मानसिफोरनिफ्राय जोङो गरसे गरनै लाब जानानै गावनि जिउखौ जोङो खुंनो हायो आरो मानसिफोरजों जेनेबा दखान होनाय समाव जोङो गोबां गोदै राव रायज्लायनानै बुस्थुफोरखौ जों माने सेल खालामनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनां बिनिखायनो जों सुबुङा माने कास्टमार फैयोब्ला जोङो जानला मोनला रागाजों रागाजोंनानै बुंलाबायब्ला बेफोर कास्टमारा जोंनि खाथियाव फैनाय नङा आरो बेफोरबायदिनो बबे बुस्थुआव बेसां लाब जायो बेफोरबायदि माने टेकनिकखौ खालामनानै जोङो दखानखौ सोलिनो गोनां जायो आरो गावखौ बासायनो थाखाय लाखिनो थाखाय जोङो माने अनेख साननानै जोङो दखानफोरखौ लाखिनो गोनां जायो नङाब्ला नोंनि दखानफोराव मोजां मोजां मालफोर नों सोनो हायाब्ला माने दखानफ्रा सोरलां बोरलां जाब्ला माने दखानफोराव माने माल बुस्थु बायग्राफोर बायनो फैनायफोरा नोंनि नांगौखौ मोनाब्ला बे दखानाव फैनो नागिरा बिनिखायनो दखान जानोब्ला माने ओइ सोब बुस्थुआनो थाजोबनांगौ जायो आरो बिनिफिटफोरखौ जुदि बाराद्राय नागिरोब्ला बेफोरबायदि दखानाव माने कास्टमारफोरा जानो थांनो नागिरा बेनिखायनो जोङो हागौमानि बिनिफिटखौ एसे खम लानाब्लाबो गावनि सोलिनो हाजासेबांखौ जों माने मोजाङै मोजां सोलिनो नाजायोब्ला बिजनेसफोरा गोबाव सम माने लाखिनो हायो ओंखायनो जोङो मैगंखोनो बायनानै जोङो थाइबानि बायनानै जुदि दस थाखा लुगैब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय बायग्राफ्राबो एसे माने असम्भब जायो ओंखायनो बेबायदि मुल्यखौ लानानै माने बायनाय फाननायाव खालामोब्ला जों माने गोबाव सम सोलिनो हायो इफोरबायदि आरो दा जों मानो होमब्ला फालांगि खालामनायाव जोंहा गोबां थाखा फैसा नांगौ थाखा फैसानि सायाव जोङो माने जोंहा खम फैसानि बिजनेसब्ला खम फैसा ओंखारो आरो गोबां फैसानि बिजनेस खालामोब्ला गोबां फैसा ओंखारो जों इनिखायनो माने बांद्राय गावहा जेसेबां फैसा दं बेफोरनि सायाव बिजनेसखौ खालामनो हायो जेरै गोबां फैसागोनांफ्रा गोबां फैसानि बिजनेस खालामनो हायो बा खम फैसानि फरिमानानि थाखाय जोङो फिसा फिसा दखान आरो गिदिर फैसानिया गिदिर गिदिर दखान बिदि सोलिनानै जोङो जिउखौ अरायसमनि थाखाय खुंथाय जोङो लाखिनो हायो बाव न'खर परियालखौ गथ' गथाय फोरोंनो हानाय बेफोरबायदि बेबस्थाखौ जों बिजनेसनिफ्रायबो जोङो माने साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जों गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंनो हायो नोंनि मोननाय फैसाफोरखौ बिनिफिटखौ जोङो गावनि आखाइजों गाव मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन खुब हुसियारै जों बाहायब्लासो गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंनाय फेदेरनाय फोलावनायाव जोङो हेफाजाब होनो हागोन नङाब्ला नों दखान होनानै लाबखौ दिनैनो मोननानै दिनैनो जाजोबोब्ला बे नोंनि बे दखान होनायनि बिजनेस फालांगिनि नोंहा खुनु माने मुल्यआनो जाया बिनिखायनो मोजाङै माने गावखौनो गाव साननानै मोजाङै मोजां बुजिनानै माने सोलिनाया गावबा गाव माने हमथानो हायो होमब्लासो जोङो बिजनेसखौ मोजां माने लामायाव जोङो लाखिनो हानाय जायो